ایک شوق كے طور پر فوٹو گرافی جاری ركھنے كے لیے میں بہت ساری باتوں پر عمل كرتا ہوں جیسے میں روزانہ تصویر لیتا ہوں میں اپنے گھر كے آس پاس چیزوں كی تصویر لیتا ہوں میں گھر میں لگے پھولوں كی باغیچوں كی پیڑوں كی پودوں كی تصویر لیتا ہوں میں ٹرین میں جب سفر كرتا ہوں تو وہاں اچھی اچھی چیزوں كی تصویر لیتا ہوں میں جب ریسٹورینٹ میں كھانا كھانے جاتا ہوں تو اپنے كھانے كی تصویر لیتا ہوں میں اپنی تصویروں كو سوشل میڈیا پر اپلوڈ كرتا ہوں اس كے لیے میں نے انسٹاگرام پر ایک اكاؤنٹ بنا ركھا ہے جس كے اوپر میں اپنی كھینچی ہوئی تصویروں كو اپلوڈ كرتا ہوں میں اپنی تصویروں میں كچھ نہ كچھ ترمیم كر كے ان كو بہتر بناتا ہوں اور بڑے فوٹو گراف كو کو سوشل میڈیا پر فالو كرتا ہوں تاكہ ان كی طرح تصویر كھینچ سكوں